جی تھوڑا ادھر ہو جاؤ ہیلو جی جی جی بالکل بتائیے جی بن جائے گا بالکل بتائیے سائز وغیرہ بتائیے آپ کو کتنا بڑا آپ کا روم ہے اچھا اچھا اچھا اچھا پہلے کبڈ بنی ہوئی تھی یا پھر ابھی پہلی بار کبڈ بنوا رہے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا

میں پچ رہا ہوں کہ لکڑی آپ کو میری طرف سے چاہئے یا پھر آ خود لکڑی ڈھونڈ کے لے کر آئیں گے کپڈ کے لیے ہاں کوئی بات نہیں ہے ہاں ہاں انشاء اللہ وہ کوئی دقت والی بات نہیں ہے تو

اچھا ٹیبل اچھا اچھا جی جی بالکل ہو جائے گا آپا مجھے پوری فہرست تیار کر کے دے دیجیے کہ آپ کو کیسے کیسے کیا کیا چاہیے اور آپ کا گھر کدھر ہے اچھا چمروا ہے پر چمروا کس سائڈ پر آپ کا گھر اچھا بیچ ہے والا چمروا جی انشاء اللہ چلیے ٹھیک ہے آپ کبھی شاپ پر آپ کو تو پتا ہوگا کون سی والی شاپ پہاڑی گیٹ سے آپ سیدھے رستے پہ جائیں گے نالا پار والی سائڈ پہ آ جائیے گایا نالا پار پہ جھیل والی سائڈ کا بالکل ٹھیک سامنے آپ کو میری شاپ ملے گی اور پوچھ لے گا کہ جی سے بھی فرحات خان سے آپ کا شاپ کون سی ہے بتا دیں گے سب کو آپ کو تو پھر آپ ملاقات کر کے آپ مجھے بتا دیجےا جیسے جیسے آپ کو چیزیںے پوری فہرست پروائڈ کر دیں گے ہم آپ کو کہ کیسے کیسے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی پریشانی یہ دیکھو اگر آپ کبڈ بنواتے ہیں ہو فل سائز کبڈ اگر اوپر کے پلوں کے ساتھ تو آپ کو چالیس ہزار تک میں بن جائے گا مطلب سامان وامان لگا کے سب کچھ آ جائے گا لیکن اگر آپ چھوٹا بنوانا چاہو گے تو پھر اپنے منابپ سے ریٹوں میں لگ جاتا ہے سب کے الگ الگ سائز کے اپر ہے اب میں آپ کا روم دیکھ کے ہی بتا پاؤں گا کہ کتنا بڑا ہے جی جی جی چلیے انشاء اللہ پھر میں آپ کو ملاقات کرتا ہوں مغرب کا ٹائم ہو گیا سے بات بات ہے